جیسا کہ میں ڈاکٹر بننے والا ہوں تو الگ الگ پریشانیاں مجھے بیچ بیچ میں آنے ہیں جیسے کہ پیسوں کی ٹینشن ڈپریشن وغیرہ وغیرہ اب پیسوں کی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بننے میں کم پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے لاکھو کروڑوں میں اب اتنے پیسے میری فیملی اتنی بڑی نہیں ہے میرے ابو چھوٹے سی فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنا سکیں تو میں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا تو میں بن ان شاء اللہ بن کے بھی رہوں گا اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے پیسہ میں کہاں سے لاؤں تو بینک سے میں لون لینا چاہتا ہوں لون لینے کے لیے میں فام فل کرا تو لون مجھے مل گیا تو اسی پرکار کا ڈپریشن اور وغیرہ وغیرہ مجھے لگا رہتا ہے کسی کسی بات کا جیسے گھر پر کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو گھر پر کوئی مشکلات آ جاتی ہے تو مجھے اسے سنبھالنے کے لیے بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے زیادہ تر پیسوں کی ٹینشن سے ہمیں بہت مشکل حالاتوں سے نکلنا بھاری پڑ جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بہت بچ کر رہنا چاہیے اب میں ڈاکٹر بننے کا پریاس کر رہا ہوں